अॼु मुंहिंजी उमिरि चोहठि सालनि जी थियण ते आहे ऐं मां बाग़बानी शुरू कई हुई मूंखे ध्यानु अचे थो त लॻभॻि चारि पंज सालनि जो हुउसि तॾहिं तॾहिं असांजे घर में असांजी ॾाॾी ऐं ॾाॾा हूंदा हुआ उहे ॾाढा वण पोखींदा हुआ त मूंखे थींदो हुओ त हीउ वण छाजे लाइ था पोखनि हुननि सां एतिरो कचिरो थो थिए हीअं थो थिए त पोइ मां पुछंदो हुअसि ॾाॾीअ खां त अम्मा ई छो था पोखियो हिते कचिरो थो थिए हिते गंद थो थिए पोइ उन्हनि ॿुधायो त इन बाग़नि जो ऐं वणनि जो असांजे जीवन में केतिरो महत्व आहे उन्हनि मूंखे इहो तॾहिं खां सेखारियो त मां बाग़बानी तॾहिं खां मूंखे इंटरेस्ट शुरू थियो उन में ऐं तॾहिं खां वठी करे मां कंदो आहियां ऐं मुंहिंजा ॿार बि ॾाढा इंटरस्टेड आहिनि ऐं उहे साईंस बि पढ़ियलु आहिनि इन करे उन्हनि खे इन जो महत्व ख़बरु आहे त भई बाग़बानी करण सां असांजे जीवन में केतिरी मदद मिले थी ऐं सॼे दु वातावरण में केॾो फ़र्क़ु पए थो उन सां इन करे करण ई खपे